ہاں ہمارے اسکول میں تو کافی اچھی لائبریری تھی اور کافی بڑی لائبریری تھی جس میں بہت ساری کتابیں تھیں جو ہمارے اسکول کے کورسیز کے کورسیز میں لگنے والے الگ الگ قسم کے ڈائجیسٹ تھے اس کے علاوہ تاریخی کتابیں تھیں اس کے علاوہ مذہبی کتابیں تھیں اور ناولس تھے افسانے تھے بہت ساری اور ہم نے تو کافی وقت بھی اپنا لائبریری میں گزارا کرتے تھے پڑھائی کرنے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ کہانی جب چھوٹے تھے بچپن میں تو ہلال یا کھلونا اس قسم کی کتابیں پڑھنے کے لیے پھر جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو مشرقی آنچل یا پھر پاکیزہ آنچل یا پھر بانو اس قسم کی جو ماہانہ کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ پڑھنے کے لیے اکثر رک جایا کرتے تھے اسکول کے بعد یا پھر اسکول کے اسکول کے اوقات میں اگر کبھی ہمارا پیریئڈز وغیرہ جو ہے تو فری ہوتا تھا تو ہم جا کر لائبریری میں وقت گزارنا پسند کرتے تھے اس کے علاوہ مالیگاؤں میں چھوٹی چھوٹی پب پبلک لائبریری بھی لائبریریز بھی ہیں جو جو لوگوں نے اپنے یعنی کلب کی شکل میں تشکیل دے کر اس لائبریری کو چلا رہے ہوتے ہیں تو ان لائبریریز میں جیسے اردو لائبریری ہو گیا پھر ہمارے محلے میں بھی ایک لائبریری ہے تو ایسی بہت ساری ہیں لیکن خیر اب تو وقت بالکل نہیں ملتا کہ ایسا کچھ پڑھا جائے یا وقت ملتا ہے تو بس وہ انٹرنیٹ براؤزنگ میں ختم ہو جاتا ہے لیکن پہلے تو جب تک اسٹوڈنٹ تھے اور پڑھائی کر رہے تھے تو روزانہ اسکول جاتے تھے اور اس بیچ میں ہمارے ہفتے میں اگر روزانہ نہیں لائبریری کے چکر لگتے تھے تو ہفتے میں تین یا چار بار تو لائبریری کے چکر لگ جاتے تھے اور اس کے علاوہ میں نے ماہانہ کچھ فیس پے کر کے اردو لائبریری کی ممبرشپ بھی لی ہوئی تھی اس زمانے میں تو اردو لائبریری میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں